सुबह भोरे उठि कए अहाँ हमसब दौड़ै छियै गाँवके फील्डपर बगलमे इसकुलके फील्ड छै वहीँ जाइ छियै दौड़लासँ बढ़िआँ स्वास्थ ठीक रहै छै भोरे भोर दौड़ना चाही आओर दौड़लासँ बढ़िआँ फिट शरीर रहै छै बढ़िआँसँ स्वास्थ भी बढ़िआँ रहै छै आदमी जल्दी बूढ़ा नहि होइ छै मतलब की एक्सरसाइज एकतरहसँ सुबह सुबह करैके चाही आओर सुबह सुबह दुभीपर भी दौड़लासँ रौशनी भी आँखिके ठीक रहै छै दौड़ते रहना चाही आदमीके

आओर मतलब की जहाँ शहरमे आदमी छथिन तऽ वहाँ तऽ फील्ड उतना नैहे मिलै छै तऽ कमसँ कम रोडपर भी सुबह सुबह दौड़ना चाही एक कमसँ कम एक किलोमीटर दौड़लासँ शरीरमे बहुत अच्छा लाभ छै ओकराबाद दौड़लासँ बहुत तरहके फायदा छै एकरासँ ब्लड भी फ्री रहै छै बीमारीसँ भी दूर रहै छै